हम गेली दूसरा कने फूल तोड़े तऽ हमरा बहुत बजलक आओर हमरा बहुत बुरा लगलक कि आज हमरा पास रहैत तऽ ई नहि ने एना बाजैत इएह चलते हम सोचि ओहि बेरा सोचि लेलहूँ कि हम भी अपन फूल रोपब आ बागवान बागवानी भी अथि करब एहि खातिर हम ऐली अपना घरे आओर बगलसँ दू चारि गो फूलके पेड़ खरीदके आ रोपि लेलहूँ जाहिसँ फूल उगलक तऽ बहुत अच्छा अच्छा सुगन्ध देलक आओर पूजा पाठ भी बहुत अच्छासँ कैली जेना पहिले हम जाइत रहली तऽ एगो दू गो तोड़िके लाबैत रहली ओएह मनसँ हम अब अब अपन हो गेलक तऽ जितना मन ओतना फूल फुलाइत रहलक तऽ तोड़ैत रहलहूँ आओर पूजा पाठ करैत रहलहुँ आओर जो भी दूसरो भी लए जाइत रहलक तऽ हमरा एक दिन दिमागमे ऐलक कि एहि एहि फूलसँ आओरो घरके किनारे किनारे लगा लेतहूँ तऽ घरमे बहुत सुन्दर सुगन्धित भी अबैत आओर अच्छा भी लगैत एहि अच्छा भी लगैत एहिसँ घरके भी सुन्दरता भी बढ़ल रहैत आओर फूलके पूजा पाठमे भी काम अबैत रहैत एहि चलते हम बागवान शुरु कयलहुँ अपन फूल रोपयके कारण दोसरो भी तोड़िके लै जाइया आओर हम भी पूजा पाठ करैत छी हमरा पूजा पाठ करैमे कोइ फूल के कमी नहि होइया आओर कमी भी महसूस नहि होइया आ केओ भी अब बात हमरा नहि कहैया ई घटना कमसँ कम हमरा छओ सात साल पहिलेके रहलक ओहि चलते हम आज भी अपने हाथे बागवान लगाबैत छी फूल पौधाके पेड़ लगबैत छी